ہمارے علاقے میں سیاحت سیاحت کے لیے اگر آپ آتے ہیں تو تقریباً بہت ہی کم خرچہ آئے گا اور بہت ہی کم خرچہ آتا ہے اور فور ایگزامپل اگر آپ دلّی میں آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے تو کم سے کم یہاں پر آپ کو دس ہزار سے میں تو کہوں بیس یا پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک کا خرچہ ہے اگر آپ ہر طرح تعمیری چیز کو اور ہر پرانی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں فور ایگزامپل جیسے قطب مینار ہو گئے لال قلعہ ہو گیا یہ جامع مسجد ہو گئی یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے دور کی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھو گے تو آپ کا تقریباً اچھا خاصہ خرچہ آئے گا اس کے علاوہ اور بھی جیسے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے آپ سوئمنگ پل کے لیے سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ہم نہائیں سیر و تفریح کریں تو ان کے لیے بھی ہاں بہت اچھا خاصہ خرچہ بیٹھ سکتا ہے اور اس چیز کے لیے اگر آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تو شاہین باغ نو نمبر پہ ہے جس کا تقریباً ہزار سے دو ہزار کا ٹکٹ ہے اور اور بھی چیز ہیں سیاحت کے لیے جس سے ہم اپنے جو جو ہمارے جو بھی رنگ ہے اس کو ہم خالی کر سکیں اور اپنے دماغ کو ہم فرصت میں لے لے جا سکیں ٹینسن سے دور ہو جائیں بالکل خالی ہو جائے ان چیزوں کے لیے یہ بیسک چیزیں ہیں جہاں پر آپ اچھا خاصہ گھوم پھر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے بھی اور کھیل ہے جہاں کھیل کے اسٹیڈیم ہیں بہت اچھی جگہ ہے اسٹیڈیم دلّی گیٹ پہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب آپ اپنے جو جو دماغ ہے اس کا اب خالی کر سکیں آپ فریشر ہو جائیں